शहरके इसकुलमे आओर गाँवके इसकुलमे बहुत अन्तर छऽ की बतइऔ गाँवके इसकुलमे बरसातके समय छऽ ने दिक्कतो होइ छऽ इसकुल जाइमे क्लास भी नहि होइ छऽ बरसातके समयमे ठण्डीके समयमे आओर शहरके इसकुलमे जे छऽ गाड़ी मिलि जाइ छऽ टेम्पू मिली जाइ छऽ ऑटो मिलि जाइ छऽ या छाता शहरके किछु अलग बात छऽ गाँवके किछु अलग बात छऽ गाँवमे कभी कभी तऽ बोरा ओढ़िके इसकुल जाबै पड़ै छऽ प्रॉब्लम छऽ शहरमे तऽ शहरके बात तऽ जानबे करै छऽ इएह तऽ स्टैण्डर्ड तरीकासँ रहै छऽ अच्छा तरीकासँ रहै छऽ छाता लै लए छऽ छाता द्वारा पढ़ैलए जाइ छऽ यहाँ तऽ वर्षा नहिओ होइ छै थोड़ा सा धूप हो जाइ छै तऽ छाता लऽ कऽ चलि जाइ छऽ इसकुल आओर गाँवमे अइसनो कोइ बात नहि छऽ वहाँ तऽ जाहि लै पड़तो वर्षा छऽ तऽ वर्षा छऽ तऽ छुपि तुपि कहुना जाहि पड़ै छै आओर नहिओ जाइ छै इसकुल आओर वहाँ पढ़ाइ भी ओतना अच्छा नहि होइ छऽ सरकारी इसकुलमे तऽ जानबे करै छऽ अभी सरकारी इसकुल कतना खराब चलि रहलऽ छऽ बिहारके कहीँ कहीँ तऽ पढ़ाइओ नहि हो रहलऽ छै सरकारी इसकुलमे आओर सरकारी आओरके हमरे गाँवके लऽ ने तऽ ओहिमे जे छऽ अभी पढ़ाइ भी नहि हो रहलऽ छऽ बच्चा इसकुल भी नहि जाइ छऽ नहि मास्टरे जाइतो छै तऽ बढ़िआँसँ नहि पढ़ा रहलऽ छऽ एहि कारणे नहि जाइ छै आओरो बहुत तरह छै कि इएह सब फरक छऽ सरकारी मतलब गाँवके इसकुल आओर शहरके इसकुलमे